हम एहिसँ पहिने जे छै से मोबाइलके आर्डर केने रहलहुँ जे जे अइ जगहपर छै जे इयरफोन प्राप्त भेल अइ एहि विषयमे हम अथि शिकायत कऽ रहल छी जाहिपर ध्यान दियौ अहाँ सब आओर डिलीवरी पार्टनरकेँ कहलाक बावजूदो ओ हमर सामान जे छै वापस नहि लेलक